हमर इलाकामे युवा आरके बेरोजगारी बहुत छै बेरोजगार सब छथि रोजगार कोनो छै नहि किएकि जे रोजगारके लिए गाँवमे मतलब जे छै ने इलाकामे कोनो कम्पनी रहबाक चाही जे कोनो कम्पनी नहि छै किएकि जे छै ने ओहिके लिए दोसर दोसर शहर जाए पड़ै छनि अपना गाँवमे नहि रहिके दूसरा शहरमे जाके काम करै छथि किएकि जे छै ने एहिमे जे छै ने ई अगल बगलमे अगर कम्पनी या कोनो फैक्ट्री रहितै तऽ बेरोजगार नहि रहितथि बेरोजगारी नहि रहितै रोजगार युवा आरके मिलतै युवा आर सब सोचै छथिन मने आसपासमे काम करी आओर रोजगारके प्राप्त करू रोजगार रहनाइ जरूरी छै किएकि जे छै ने से एतुका आदमी सब दुसरा शहर जाके रोजगार लए दर दरके ठोकर खाइ छथि आओर जे छै ने से जगह जगह परै छै ने हर बात सुनै छथि किएकि बिहारमे तऽ रोजगार रहला सऽ सब अपन गाँवमे रहता आओर जे छै ने रोजगार करताह किछु से किछु रोजगार केनाइ जरूरी छै किएकि जे छै ने शहर सबके लिए तऽ आवश्यक नहि छै जेना एक दूसरे से दूसरा शहर जेना कियाकि जे छै ने सब चाहै छथिन कि हम अपन परिवारके आसपासमे रहू आओर जे छै ने सबके देखभाल करू बहुत दूर दूरके सामना करऽ पड़ै छै किएकि जे छै ने रोजगारी रहला सऽ दूर तऽ नहि जाय परतनि किएकि जे छै ने एहिके लिए हम अपील करै छियनि सरकार से कि हमरा शहरके आसपासमे फैक्ट्री या जे छै ने कोनो कम्पनीके आगे बढ़बैके लिए कोशिश करथि जाहिसे रोजगार लागै जे बेरोजगार आदमी सभ काम करैत और जे छै न कामके मदद से आगे बढ़ैत